नमस्ते अहाँके की नाम हए हँ तऽ बोलिए क्या करना है करै के है अच्छा एहिसे पहिले कहीं सिखले हलियै की न कहीं न रहियै सिखले ई पहिल बार मतलब सिखैला चाहै छियै अहाँ हमरा यहाँ तऽ खेल के जे खेलै के लेल जे है बहुत बड़ा मैदान है तऽ यए खेलै के लेल बहुत और सब जे है न यहाँ खेलै वला विद्यार्थी सब अबै छै बुझलि त अहाँके मतलब जे अहाँके जे एड्रेस जे बताए रहल छी ओहिसे कते दूर घर परैया आबै आबै मे अहाँके कोइ परेशानी न न होइत तऽ पैदल अहाँ आ सकै छी तऽ तऽ तऽ गाड़ी सँ चल आयब घर मे होत अहाँके बाइक ऊक होइ त ओहिसे चल आयब है न आबै के रस्ता है न रास्ता अच्छा त आब अहाँ जे है न बैटमिंटन सिखब जे है तऽ अहाँके लेल जे है न अहाँके बैटमिंटन के लेल अहाँके फॉर्मल जे है न कपड़ा अहाँके किनैलए परत बुझलू जैसे मतलब बैटमिंटन मतलब ऊछल कूद के खेलैला परै छै है न आओर हँ तऽ फॉर्मल जे है कपड़ा किन लेब ओकराबाद एगो जूती ले लेब जे है न जूती मतलब खेलै मे अहाँके परेशानी नहि होत पैर ऊर मे जे है न मतलब किछु जेना मतलब जे होतै है न रोड़ा ऊरा अहाँके जे है न गरत है न तऽ फॉर्मल कपड़ा ले लेब अहाँ आओर जे जूता ले लेब तऽ अहाँ तैयार छी न हँ तऽ फेर हँ टीशर्ट टाइप के मतलब जे है न लूज़र टाइप के ले लेब टीशर्ट अबैया से चाहे फॉर्मल पेन्ट ले लेब आ आ एकरबाद जूता ले लेब जे है न फॉर्मल जूता जे अहाँके ऊछल कूद करै मे परेशानी न होइत है न आ बैटमिंटन के लेल तऽ पूरा फ्री शरीर चाही आ फिर अहाँके की करब से अब शरीर में फुर्ती लाबै के है तऽ काजू किसमिश के अहाँके सेवन करैला होत राति के राति अहाँ जेना की अढ़ाइ सए ग्राम जे है न दूध पी लेब ताकि सुते खाना ऊना खा लेब ओकराबाद जे दूध पी के सूति रहब सवेरे सँ एकदम शरीर ताजगी रहतै आ हँ दौड़ै ऊड़ै मे अहाँके दिक्कत न होइत आओर शरीर स्वस्थ भी रहत आओरो अहाँके कोनो परेशानी है तऽ बताउ